असांजे उल्हासनगर में बि घणाई स्कूल आहिनि जीअं त प्राइवेट कॉन्वेंट ऐं सरकारी जीअं त प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलनि जी फीस चङी आहे पर सरकारी स्कूलनि में फी माफ़ु आहे जंहिं माइट जी जंहिं स्कूल में हुजे उन ॿार जी उते एडमिशन कराईंदो आहे स्कूल में दाख़िला कराइण लाइ कंहिं कागज़ात ॾियणा पवंदा आहिनि जीअं त ॿार जो आधार काड ॿार जो जनम जो सटिफिकेट ऐं ॿार जो आधार काड जनम जो सटिफिकेट ऐं राशन काड जी हिकु कापी पोइ स्कूल मां उहो फॉम वठी करे फॉम भरे करे इहे कॉपियूं ॾिबियूं आहिनि ऐं हिन खां पोइ असांजी ॿार जी दाख़िला थी वेंदी आहे